हमें मनोरंजन समाचारों में बिलकुल रुचि नहीं है हम इतने ज़्यादा मनोरंजक समाचारों में रुचि नहीं रखते हैं हम कभी कभार ही बॉलीवुड के न्यूज कॉलम को फॉलो करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें बॉलीवुड को आँखें बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए और मेरा ऐसा मनाना है कि न्यूज चैनल ज़्यादा इंपोर्टेनट न्यूज को छोड़ कर जब बॉलीवुड के सेलेब्रिटी के पीछे इधर से उधर भागते रहते हैं वह समय की बर्बादी है और कुछ नहीं मेरे को ऐसी न्यूज देखना पसंद है जो सटीक जानकारी दे हमारे देश में क्या चल रहा है ना कि आज किसने शादी की आज कौन कहाँ घूम दिखा कौन एयरपोर्ट पे दिखा कौन किसके साथ घूम रहा था उसे हमें जानने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं है मैं बॉलीवुड न्यूज से बिलकुल दूर रहता हूँ सोशल मीडिया और मनोरंजन कि खबरों के बारे में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे हर खबर सही नहीं होती है उन्हें बोलने का बस पता नहीं मौका चाहिए होता है और वो बोलते रहते हैं और बात रही मनोरंजन खबरों की तो मैं ज़्यादातर सीरीअस खबरें देखना पसंद करता हूँ जिसमें कुछ ऐसे विषयों के बारे में बात हो रही हो जो हमारे देश के लिए ज़्यादा जरूरी है जैसे किसानों का मुद्दा हो गया या राम जन्मभूमि की बात हो गई या फिर हमारे देश में हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात हो गई महिलाओं के पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बात हो गई मुझे इस प्रकार कि न्यूज देखना बहुत पसंद है जिसमें जानकारियाँ हासिल हो जिसकी कोई सार्थक